ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں عفان احمد بات کر رہا ہوں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے یہاں سے ایک موبائل فون آرڈر کیا تھا اور وہ آرڈر مجھے مل گیا ہے اور میں اس موبائل فون کے لیے فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں دراصل اس موبائل فون کی پیکنگ بہت اچھی ہے اور جب میں نے اس کو استعمال کیا تو مجھے بہت اچھا لگا میں آپ کو اس موبائل فون کی کچھ اچھائیاں بھی بتانا چاہتا ہوں اس موبائل فون کا ٹچ سسٹم بہت اچھا لگا اور اس کے آرام سے ٹچ کرنے پر بھی یہ موبائل فون چلنے لگتا ہے اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے اور اس کا انٹرنل اسٹوریج بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہ ہینگ بھی نہیں ہوتا ہے اس کی فلش لائٹ جلنے پر بہت روشنی دیتی ہے اس موبائل فون کو پا کر میں بہت خوش ہوں بہت بہت شکریہ